जेह्कियां अस पैह्लें पैह्लें गेमां खेल्लदे ते ओह् गेमां खेल्लने कन्नै अस बड़े ठीक रौहंदे हे इंया बॉडी बड़ी ठीक रौहंदी बॉडी फिट रौहंदी इन्नी शैल बॉडी लगदी ही कैरम बोर्ड खेल्ला मुल्लें इन्ना जादै मज़ा आंदा हा इंया इन्ना मज़ा आंदा हा ठीक बॉडी रौहंदी इंया बिल्कुल अस इं'या मस्त रौहंदे मस्त बॉडी रौहंदी ही खो खेल्लनी ओह्दे बिच असेंगी इं'या थोह्ड़ा थोह्ड़ा इंया थकावट सेही होंदी लेकिन इं'या मज़ा बड़ा औंदा हा असें ई ना दमाक बड़ा स्हेई होंदा खेल्लने कन्नै दमाक स्हेई होंदा खो खेल्लनी तां बी दमाक दमाक बड़ा स्हेई होंदा हा साढ़ा कबड्डी खेल्लनी कबड्डी खेल्लनी थक्कन होंदा हा इंया थोह्ड़ी कसर रौहंदी ही लेकिन जेल्लै खेल्लियै बौह्ना मज़ा बड़ा औंदा हा मज़ा इन्ना की दमाक बड़ा स्हेई होंदा हा बॉडी इन्नी शैल खेल्लनै कन्नै बॉडी बड़ी स्हेई रौहंदी ते दमाक स्हेई रौहंदी ते बेही बेही ते बौह्ने आह्ला जेह्का बंदा थक्की जंदा जां बेकार होई जंदा खेल्लने कन्नै दमाक बड़ा ठीक रौहंदा कोई बी खेल खेल्लना होऐ दमाक बड़ा ठीक रौहंदा दमाक मस्त रौहंदा बॉडी फिट रौहंदी असें इं'या बड़ा मज़ा आंदा खेल्लने कन्नै इं'या दमाक ठीक रौहंदा सेह्त बी ठीक रौहंदी बेही बेही बंदा जादै बमार होंदा एह् खेल्लना खो खेल्लनी गीह्टे खेल्लने इन्ना मज़ा औंदा फिर गीह्टे खेल्लदे बड़ा मज़ा औंदा बड़ा दमाक स्हेई रौहंदा हा संतोलिया खेलना तां बी दौड़ना दौड़ने दा इन्ना मज़ा आंदा बड़ा मज़ा आंदा दौड़ने दा इन्ना मज़ा आंदा इन्ना मज़ा आंदा दौड़ने दा दौड़ना इन्नी शैल सेह्त रौहंदी दौड़ना कोई टेंशन निं रौहंदी अपना खेल्लनै गी गै ध्यान रक्खना पूरा ध्यान खेलें गी गै खेल्लदे रौह्ना खेल्लदे रौह्ना खेल्लदे रौह्ना जेल्लै मन करै जो मन करै उ'ऐ खेल्लना चिड़ी छिक्का खेल्लना ओह्दे बिच बी इन्ना मज़ा आंदा खेल्लनै दा मतलब किश बी खेल्लना बड़ा मज़ा मज़ा मज़ा आंदा यह वाली गेम खेलते थे हम इस दे बी बड़ा मज़ा आंदा हा इन्ना इन्ना मज़ा औंदा मज़ा औंदा दौड़ने दा खेल्लना इक्क दूऐ गी पकड़ना इन्ना मज़े कन्नै गेम मतलब कि कोई बी गेम खेल्लदे अस ते गेम खेल्लना बड़ी स्हेई ही साढ़े आस्तै गेम गेमां खेल्लियै दमाक बड़ा स्हेई होंदा बॉडी ठीक रौहंदी कोई गेम होंदी ही ऐसी जेह्दे च इंया कसर रौहंदी भी बी अस थक्कन नेईं समझदे बड़ा मज़ा औंदा ख्याल इं'या खेल्लने आह्ले पासै होंदा इंया' बड़ा खेल्लना अस बड़़ा पसंद करदे हे ते खेल्लने दी बड़ी शौक ही इंया सोचदी ही कि खेल्लदे रौह्चै अस सेह्त ठीक रौह्ना होंदा नेईं तां एह् गेम खेल्लनै गी बड़ा मन करदा